किताब

किताब हरदामे खरदेलै हरदामे किताब दोकान हइ ओहि किताब दोकानसँ किताब खरदेलै आओर किताब खरदेलै आओर सबसँ मतलब की महँगा किताब हरदा सस्ता महँगा किताब पूर्णियासँ लऽ जाइलेलै आओर सस्ता किताब हरदामे ही खरीद लेलै काहेकि हरदामे सस्ता किताब थोड़ा मिल जाइ हइ आओर आओर सेकेण्ड हैण्ड किताब गाँव घरमे कभी कभी मिलऽ हइ आओर कभी कभी ना मिलऽ हइ गाँव घरमे कभी कभी किताब मिल जा हइ तऽ खरीद लेली सेकेण्ड हैण्ड ना तऽ सस्ता किताब हरदेसँ खरीदलै नया किताब ही खरदेलै ज्यादा करिके